मां पंहिंजे सहकर्मी ऐं दोस्त सां गॾु थिएटर में पिकिचरु ॾिसण जो योजना ठाई हुई पए कंहिं स्थिती में कुझु जरूरी कम अचनि सां मां हीअ बुकिंग जेकी आहे असां ग्रुप में कराई हुई हूअ केंसिल करण थो चाहियां त तव्हांखे वेनती था कयूं त असांजी अॼु जे का बुकिंग हूअ जेकी राति जो ॾह बजे वारी आहे हूअ केंसिल कयी वञे छो त मां अची कोन्ह थो सघां त उनखां मूंखा सवाइ ॿिया बि जेके मुंहिंजा ग्रुप जा मेंबर आहिनि हूअ बि नथा अची सघनि मूंखा सवाइ हू चवनि था त तव्हां हलंदा त असां बि हलंदासीं ऐं मुंहिंजे घर में कुझु जरूरी कुझु कम थी पियो आहे या कुझु कारण थी पियो आहे त मां अची कोन्ह थो सघां इन करे मुंहिंजी बुंकिंग केंसिल कंदा रद्द कंदा तव्हांजी वॾी महिरबानी